नमस्ते डॉक्टर हलो नमस्ते डक्टर साहब हलो नमस नमस्ते डक्टर साहब हाँ हम दो तीन दिन से बुखार आ रहा है हमको दवाई लेना हैं तो हमको अच्छी दवाई दीजिए थोड़ा क्योंकि हमको कई दिन से है बुखार तो कहीं सर्दी ज़ुकाम तो कहीं खाँसी बहुत चीज़ देख रहें हमको खाँसी बुखार कुछ आ रहा है थोड़ा अच्छी दवाई दीजिए हो गया ये एक महीने से आ रहा है हाँ एक हफ़ एकाध हफ़्ते मतलब दवाई लिए थें कहीं और से लिए दवाई तो ठीक हुआ था फिर मतलब कि चालू हो गया फिर वैसे ही बुखार आने लगा खाँसी बुखार वही सर्दी ज़ुकाम नहीं आराम नहीं हुआ दवाई अच्छा दीजिए क्योंकि हमको

दस हमको एक हफ़्ता से ब दिक़्क़त है हाँ एक हफ़्ते से है दिक़्क़त बुखार आ रहा है

से ही उल्टी आ रहा है सर दु ख रहा है पैर में दु ख हो रहा दर्द कर रहा है और और चीज़ मतलब सर बहुत तेज़ घूमता है चक्कर आने लगता है कहीं गिर जाते हैं और हाथ में कमज़ोरी आ गई है इसके लिए दवाई बताइए थोड़ा और ज़ुकाम भी हो जाता है जल्दी जल्दी हमको ठीक है ठीक है उसका तो प्रयोग हम करेंगे और वो खाँसी का ये इसका दवाई कुछ होता है ये उपाय कुछ खाँसी का पैर दु ख रहा है कहीं गिर जाते हैं उसका बताइए हाँ जी बहुत बहुत बीजी से जा रहे हैं कहीं ऐसा हो चक्कर खा के गिर जाते भी हैं और खाँसी भी आने लगती है तो दवाई तो लेते हैं कभी कभी दवाई लेते हैं फिर भी वो दवाई अच्छा नहीं होता है हाँ आप अच्छा दवाई दीजिए हमको थोड़ा